ओ जोंनि जायगायावथ' बुंनो थाङोब्ला ओम गोबां मा होनो हिन्दु ख्रिस्थान मोननैबो मोननैबो धोरोमनि ज' थालायो मोननैबो धोरोमजों माने ख्रिस्तियाना ख्रिस्तियानफोरनि धोरोमखौ फालियो आरो हिन्दुफोरा हिन्दुफोरनि हिन्दुनि धोरोमाव मानि जोङो मा होनो बेखौ ओ शिबराथ्रिफ्राव जोङो ज' ज' रंजायो माने बिदिनो ओ लकस्मि फुजा आमफ्राय दुर्गा फुजा खालि फुजा बेफोरखौ जोङो जयैनो फालियो खालि फुजाफोरखौ आमफ्राय ओरै ख्रिस्तियाननिथिं थाङोबा जोङो ख्रिस्तियानफोरनाव जोङो मा होनो ख्रिस्टमास फुजिनो ओ बिसिनि ख्रिस्टमासखौ नुनो मोनो आमफ्राय बिदिनो दुर्गा फुजाफ्राव एफै मानि माबा नुयो जोङो मेला होनाय दुर्गा फुजाया बिजोंनो दखानदारफ्रा बिजोंनो एफा एनै खामायो बिदि बुसथु माने बायदि सिना मुवा बेसादफोर फुजानि बुसथु फानायफ्राव गोबां फुजानि खरस बायदि बेफोरखौ नायनानै बायनानै जोंबो फुजा होनांगौ जायो नालाय आमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमै रंजायो बेफ्रावनो फालांगिफ्राबो फान फानो आमफ्राय जोंबो बायो बिजोंनो सुखु गोजोन ज' थालायो आरो